जी हाँ मैंने कुछ दिनों पेहले एक शर्ट खरीदा था वह शर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसके कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है या हमारा सट प्योर कॉटन का बना हुआ था जिस के कलर में कोई दिक्कत नहीं थी हम ने उसे काफ़ी धोया परंतु उसका कलर जैसे पहले था उसी प्रकार से वह कलर आज भी मौजूद है यह कलर अब मेरा फेवरेट शर्ट बनता जा रहा है और यह शर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा